جی ہاں میں نے ایسی جگہ کا سفر کیا ہے جہاں کی زبان اور ثقافت ہندوستان سے بالکل مختلف ہے یا ہوتی ہے ایک بہت یادگار تجربہ والا سفر جب جاپان گیا تھا وہاں کی زبان ثقافت اور روایات میرے لیے بالکل نئی تھی مجھے سمجھنے میں بہت زیادہ مشکل ہوئی میں نے اس سفر کے دوران جاپانی زبان سیکھنے کی کوشش کی جو کہ بہت مختلف تھی میری مادری زبان سے میں نے وہاں کی ثقافت اور رسومات کے مواد کو سمجھنے کے لیے محنت کی جیسے کہ تہوارات فن اور روایتی طریقۂ کار میرے اس سفر نے میری دنیاوی نگاہوں کو بہتر اور وسیع بنایا اور میں نے جاپانیوں کے ساتھ بات چیت کر کے ان کی زندگی جینے کا طریقہ سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی بالکل مختلف زبان اور ثقافت والی جگہوں کا دورہ کرنا میرے لیے بہت موافقت بھرا تھا چوںکہ میں نے نئے لوگوں سے مل کر ان کی دنیا کو بہتر طریقے سے سمجھا اور اپنے خیالات کو بھی دوسروں کے ساتھ شیئر کیا